ہمارے علاقے میں بہت سی ایسی جگہ ہیں جو ہم وہاں جانا بہت زیادہ ہی پسند کرتے ہیں جیسے کھیت کھلیان وغیرہ آم کھیتوں میں آم کے گاچھ وغیرہ ہوتے ہیں بہت ساری پیر ہوتے ہیں جھول جھولا وغیرہ جھولتے ہوں گے پھر اس پہ چڑھتے ہیں بہت مزہ آتا ہے ہم ندی ہوتی ہے پوکھر وغیرہ ندی وغیرہ ہوتا ہے جو اس میں بچے چھوٹے نہاتے اوہاتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ہم جب چھوٹے ہم لوگ جب جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم لوگ بھی پہلے یہی سب کھیلتے تھیں گاچھی میں جا کر کھیتی کھیت وغیرہ میں جا کر کھیت وغیرہ بہت سے ویسے کھیل تھے جو ہم لوگ کھیلتے تھے بہت مزہ آتا تھا اور اب ہمارے گھر کے ہمارے گھر گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچیاں بچی ہے جو بہت وہ لوگ اب جاتے ہیں وہ لوگ بہت کھیلتے ہیں بہت مزہ آتا ہے وہ لوگ کو وہ لوگ اب پہلے ہم لوگ پہلے یہ کھلتے تھے لیکن اب ہمارے گھر کے جو چھوٹی بچیاں وغیرہ ہیں وہ اب جاتی ہیں کھیلتی ہیں بہت مزہ آتا ہے ابھی بھی بہت مجہ آتا ہے کھیت کھلیان وغیرہ میں اب ہم کھیلنے سے کھیلتے ہیں ہوا چلتا ہے گاچھ جھومتا پتے ہلتے ہیں بہت مزہ آتا ہے ایک دم دل کو سکون سا ملتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے ویسے ہم لوگ ندی وغیرہ میں بھی نہاتے تھے پہلے بہت اچھا لگتا تھا ہم بچے وغیرہ جاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے وہی سرگرمیاں جو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا تھا ویسا کھیل پہلے والے کھیل اب نہیں کھیلے جاتے ہیں اب تو بہت ہی یونیک گیم وغیرہ کھیل وغیر